मुंहिंजे घरु में कल्ह क्रिसमस बर्डे क्रिसमिस जी पार्टी हुई मां हिकु टीचर आहियां ऐं ट्यूशन पढ़ाईंदी आहियां ऐं मां क्रिसमिस जी पार्टी रखी हुई पर मूंखे उहो अरेंजमेंट करणु थोरो डु॒खियो पियो लगे॒ छो त बा॒र आहिनि बा॒र जाम कचिरो करे वेंदा आहिनि इन करे मां प्लास्टिक जा कंटेनर प्लास्टिक जा ग्लास प्लास्टिक जूं प्लेटूं प्लास्टिक जा चमिचा सभु इहे आंदा मां सभ उहे यूज़ कया ऐं मूंखे डा॒ढो उहो सवलो पियो लगो॒ असां क्रिसमिस बर्डे जो केक कटण जे लाइ उन प्लास्टिक जे बाउलनि में बा॒रनि खे केक विझी डि॒नो ऐं ग्लासनि में उन्हनि थम्स अप शरबत इहे पीता त मूंखे इहो डा॒ढो सवलो पियो लगो॒ मूंखे डा॒ढी सहुलियत थी स़ाफ करण में मूंखे किचन में कुझु बि कमु करण जी ज़रूरत न पई प्लास्टिक जी बैग में सभु प्लास्टिक जा सामान विझी करे सभु जेडी॒ महिल असां जी पार्टी ख़तमु थी उहो सजो॒ कचिरो मां हिकु में ई विधो बा॒रनि बि डा॒ढो एंजोय कयो बा॒र बि जाम शौंक़ु सां उन प्लास्टिक जे प्लेटुनि में नाश्तो खाई करे हूअ फोल्ड करे पनी में विझनि पया मत़िलबु डा॒ढो मज़ो आयो ऐं जेके बा॒र न आया हुया जेके बा॒र न आया हुया उन्हनि प्लास्टिक जे कंटेनरनि में उन्हनि खे नाश्तो विझी करे मोकिलियो ऐं डा॒ढा कलरफुल हुया प्लेटूं ग्लास चमिचा डा॒ढा कलरफुल हुया त बा॒रनि खे बि डा॒ढो मज़ो पए आयो बा॒र के चवनि पिया मूंखे पिंक ग्लास खपे कोई चए पियो मूंखे ब्लू खपे कोई चए पियो गुलाबी खपे ईअं सभु बा॒र डा॒ढो मज़ो करे विया